سب سے پہلے تو میں اس لڑکے سے کہوں گا کہ وہ اپنا اکاؤنٹ کھلوائے اور اس کے بعد اس اکاؤنٹ کے ذریعے سے اے ٹی ایم کارڈ اپلائی کرے پھر اس کے اے ٹی ایم مشین سے جو رقم نکالنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسے میں وہ سب سکھا دوں گا اسی طرح اگر اسے کسی بینک میں جا کر رقم نکالنے کی ضرورت ہوگی تو میں بینک میں جا کر کسی طرح فورم بھرتے ہیں رقم نکالنے کے لیے اور پھر سائن میچ کر سائن میچ کرا کر چیک کرواتے ہیں یہ سارے طریقے اس کو اپنے ساتھ لے جا کر بتا دوں گا اور دکھا دوں گا